किसाननि जी कर्ज़ु माफ़ीअ जे बारे में बसि एतिरी ई जानकारी आहे त जे कॾहिं फ़सल बेकार थी वञे थी त उन्हीअ जी भरपाई सरकार पारां थींदी आहे किसान वधीक मीहुं पवण या सूखे जे स्तरनीय में आपघात करण था जंहिंजे करे परिवार रुली था वञनि बार बार यतीम था थी वञनि पंहिंजे रोटीअ जो इंतिज़ाम न थी सघंदो उन्हनि परेशानियुनि खां बचाव थी वेंदो आहे ऐं फ़सल बरबादु थियण ते जेको कर्ज़ु वरितलु हुंदो आहे उन्हीअ खे सरकार माफ़ु करे छॾींदी आहे